दक्षिण दिल्ली में खाइण पीअण लाइ ॾाढी शयूं आहिनि हिते एतिरा होटल आहिनि जिते तव्हां खे तरह तरह जी खाइण जी वैराइटियूं मिली वेंदियूं ऐं झूलेलाल मंदर जे आसे पासे में सभु घणा ई अहिड़ा होटल आहिनि जंहिंमें सिंधी खाधो ॾाढो सुठो मिलंदो आहे हुते वञी करे जेको बि तव्हां खे खाइणो हुजे सभु दाल पकवान आहे कढ़ी चावल आहे ऐं घणियूं जेके जेके बि सिंधी डिश आहिनि तव्हां खे सभु हुते मिली वेंदियूं ऐं गोलगप्पा जीअं तव्हां खे खाइणा आहिनि जलेबी जेका बि शइ तव्हां खे खाइणियूं आहिनि हूअ त हितां जो पंजाबी न में छोला भटूरा बि वधीक हलंदा आहिनि हिते त तव्हां खे सभिनि होटलनि में छोला भटूरा त मिलंदा ई पर अॼुकल्ह सिंधी खाधा बि सभिनि होटलनि में एतिरा मिलनि था सभिनि माण्हुनि खे पसन पसंदि बि था अचनि सिंधी दाल कबाब ॾाढा माण्हू पसंदि कंदा आहिनि घणियूं शयूं आहिनि सिंधी जी त जेके माण्हू हिते खाइण लाइ होटलनि में वेंदा आहियूं असां बि वेंदा आहियूं होटल में त सिंधी खाधो ई प्रैफर कंदा आहियूं ऐं सिंधी रोटी वधीक असां पसंदि कंदा आहियूं खाइणु